ہاں جی بولیے جی ہاں نہیں ابھی تو نہیں ہوگا دیکھو آن لائن کر دیا ہوں پانچ چھ دن میں چلا آئے گا ٹھیک ہے بس پانچ چھ دن میں چلا آئے گا ٹھیک ہے اسے بہت دور سے منگواتا ہوں سر دیکھیے دہلی سے منگواتا ہوں پک اپ میں ٹائم لگ جاتا ہے پانچ چھ دن ہاں دہلی میں

اس میں وہاں پڑتا وہی سات آٹھ سو کا پڑتا ہے اور آپ آئیے گا تو آپ کو بہت کم کروا دوں گا ہوں ٹھیک ٹھیک بھیج دیجیے گا ٹھیک ٹھیک ٹھیک بھیج دیجیے گا ہوں جی

ٹھیک ہاں منگا لیں گے دے دیجیے بولا تو منگا لیں گے دیکھیے بہت زیادہ پیسینٹ ہے نا اس کے لیے بیچنا پڑتا ٹھیک ابھی تو ہے فی الحال ایک مہینے کا آگے پھر آرڈر کیے ہیں آ جائے گا جلدی نہیں نہیں ابھی کیسے ہوگا بہت دور سے آتا ہے تو بھائی کچھ ٹائم لگتا ہے نا نہیں نہیں بات ہاں ہم جانتے ہیں ہم کو آپ کال کیے تو ابھی آرڈر کیے ہیں تو کچھ ٹائم لگتا ہے نا آنے کا آنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے پھر ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک تھینک یو